सरकार हमें फ्री में राशन देती है महीने में एक बार राशन मिलता है प्रत्येक आदमी के ऊपर पाँच के जी अनाज मिलता है सरकार जिसके पास रहने का घर नहीं है उसको सरकारी आवास के आता है उसको आवास मिलता है आ जिसके पास जैसे कि सरकार सरकार योजना में उजाला वाला गैस सेलेन्डर फिरी में दी दिया गरीब आदमी वो मिलता है जैसे कि अब विधवा पिनसिल सरकार देती जिसका पति मर जाता है कोई सहारा नहीं त सरकार उसको पैसा देती है है हर महीने में पिनसिन और जैसे कोई विकलांग आदमी है उसको उसको भी सरकार महीने में बिक विकलांग पिनसीन मिलती मिलता है उसको सरकार विकलांग पिनसीन देती है और जैसे सरकारी योजना में जिसे कि किसी को की चापाकल वगैरह नहीं रहता है सरकारी आता है त प्रधान द्वारा तो सरकार भेजती है तो आदमी अपने दोराए में गरीब आदमी लगवा लेते हैं और सरकार बहुत सारी इस्किम चलाती है सरकार जैसे कि जीरो बैलेन्सिंग में सरकार खाता खुलवाई थी सरकारी किओ बहुत इसिम की योजनाएँ चलती है उसके विषय में कुछ जानकारी या कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है है क्या क्या योजना है सरकार को बहुत योजना है जैसे कि सरकार कि योजना के पास उतना हम लोग खबर नहीं है लेकिन जितना जानते हैं उतना है कि सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है गरीब आदमी के लिए सरकार है गरीबों का ध्यान देती है इस सरकार में हर सबका साथ सबका विकास है कि भेद भाव नहीं है सरकारी ने बहुत अच्छी सुविधा देती है सरकार हमें जो जैसे कि आँगन बाड़ी में टीका उका सब फिरी में लग लगवा लेते हैं पोलिओ ओ ओ तो चलता सरकार फिरी में लगती है जैसे करोना हुआ तो तो सरकार सरकार ने फिरी में करोना का टीका लगाए पैसा नहीं लगा था सरकारी योजना से अब के बहुत तरह के छूट मिलती है जिसे बिजली उजली में कुछ वो सब्सिडी मिलती है सरकारी योजना में बहुत सारी सब्ज़ी मिलती है